एतऽ के सबसे सबसे बढ़िआँ अछि जे बस टेम्पूसँ बहुत सुविधा पड़ैया रेल अखन तऽ ट्रेनसँ ओते नहि भऽ रहल अछि जे ट्रेन समय समयसँ नहि भऽ रहल अछि किआकि ट्रेनमे कहियो लेट अबैया कहियो सवेर अबैया आओर हवाइ अड्डाके तऽ कओनो गप नहि हवाइ अड्डा तऽ अहाँकेँ अछि नहि झंझारपुरमे लेकिन सबसे बढ़िआँ अछि जे बस आओर टेम्पूए से सब करैत छै जाय सुविधा होइया बहुत बहुत सुविधा होइया आओर रोडो बढ़िआँ बनि गेल हँ तऽ ओहोसँ सुविधा भऽ रहल अछि कतहुँ कतहुँ रोड खराब अछि लेकिन ओहो बनि जायत सब चीज बढ़िआँ अछि आओर आओर सब सब ठीके से छी आओर आओर ओएह अछि जे बसे आ टेम्पूएसँ काज चलैया सब सुविधा ओएहसँ भऽ रहल अछि किएकि हवाइ अड्डा तऽ झंझारपुरमे अछि नहि ट्रेन ओते सुविधा नहि भऽ रहल अछि लेकिन आब धीरे धीरे भऽ रहल अछि आओर सबटा चीज भऽए रहल अछि सब बढ़िआँ बढ़िआसँ आओर आओर सब सब ठीके छै सबटा चलि रहल छै धीरे धीरे सब चीज भऽ जेतै इहोमे हमरा सबके लागि रहल अछि मनमे मधुबनी जिलामे धीरे धीरे सब चीज होयके सम्भावना छै आ हेतै ओ हवाईयो अड्डा बनबे करतै ओहि लऽ कओनो दिक्कत नहि छै